जों जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव मावबोनाय गोबां खामानिफोराव बेबादिनो थासारिफोर गोबां थासारिजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेबादिनो सोरबा जायजों खामानि मावनो गोब्राब बिबदि सुबुंजों खामानि मावफानांगौ जायोब्ला जोङो गाव गावनो जोङो खाफ जानो रोंग्रोनांगौ जायो जिखुनु जाया थासारियाव जोङो मोगा मोगि जानायनि गेजेरजों एबा गावखौनो गाव मोनसे सांग्रांथि एबा फोथायनाय लानायनि गेजेरजों जोङो बेफोरबादि मोगा मोगि जानाय खामानिफोराव जेब्ला जोङो सोरखिनो हायो अब्ला जों गावखौनो गाव जाफुंसारनाय बादि मोननाय जायो बेनिखायनो जोङो जिखुनु जाया जेंनाफोरनि गेजेरजोंब्लाबो गावनि मावनो लानाय थांखि एबा मावनो गोनां खामानिखौ जोङो एदजासमेन्त एबा गोरोब फानायनि गेजेरजों जोङो मावनो हायो गोबां रोखोमनि बेबादि जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गावखौनो गाव सामलायनाय आरो सुबुरुन लालायनायनि गेजेरजों जोङो खोनासंलायनायनि गेजेरजों जोङो बिजिरनायनि गेजेरजों जोङो गावखौनो गाव खामानियाव जों जाफुंसार जानो हानाय जायो